जी हाँ हम घर में विभिन्न प्रकार की पीने की चीज़ें बनाते हैं पहले हम कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी हम बाज़ार से लाते हैं उसके बाद हम एक डन्के में दूध लेते हैं उसमें कॉफ़ी डालते हैं फिर उसमें शक्कर डालते हैं फिर उसको सर्व करते हैं फिर बनाते हैं पीने के लिए चाय बनाते हैं चाय में हम सबसे पहले पानी डालेंगे फिर दूध डालेंगे और दूध डालकर उसमें हम अदरक डालेंगे अदरक डालकर फिर हम उसमें चीनी डालेंगे और चीनी डालकर फिर हम उसको उबालेंगे और उबालकर हम उसको मग्गे में सर्व करते हैं और फिर हम फिर हम जूस बनाते हैं जूस भी हम फलों का बनाते हैं पहले हम फल लेकर आते हैं मार्केट से फिर हम उनको मिक्सर में पीसकर फिर उसका जूस बनाते हैं और सूप बनाते हैं सूप मार्केट से सब्जियाँ लेकर आते हैं फिर उनका सूप बनाते घर में और फिर उनको हम सर्व करते हैं